साढ़े जम्मू कश्मीर बिच भांत सभांती दियां एह् न खेढां होंदियां न ते सारें गै बच्चें गी सारें ई गै खेढां बड़ियां पसंद न ते सारें शा जैदा जेह्का बच्चें ई जैदा पसंद ऐ होई गेआ जैदा जां सारें शा जैदा प्रसिद्ध ऐ जेह्का ओह् ते क्रिकेट गै ऐ उसदे शा बाद बैडमिंटन बी बच्चें गी बड़ा पसंद ऐ टेबलटैनिस होई गेआ फुटबाल होई गेआ सारे गै बड़े पसंद न अजकल ते बड़ियां जैदा स्कीमां बी आवै दियां खेढें बिच बच्चे अग्गें बधै दे इत्थुआं दे बच्चे बी बड़े जैदा जेह्केअग्गें बधै दे ते अजकल स्कूल बी बड़ी सारी गेमां न जेह्कियां आई दियां न पैह्लें ते नेईं हा औंदा पर अजकल स्कूलैं ताईं बी बड़ियां गेमां न जेह्कियां ओह् आवै दियां खेढने ताईं ते बच्चे बड़े चाऽ कन्नै खेढदे उनें ई ते बड़े सारे बच्चे इत्थूं दा अग्गें बी गेदे इत्थुआं जेह्के स्टेट लेवल ते नैशनल लेवल बी खेढियै औंदे ते सारे गै बड़ा शैल खेढदे जिसलै खेढदे तां ते सारें शा जैदा जेह्का ओह् ऐ प्रसिद्ध ऐ ओह् ते क्रिकेट ऐ अपना जेह्का बच्चें गी बड़ा पसंद ऐ ते जिसलै बर्फ पौंदी इत्थै प्हाड़ें ते उसलै बच्चे स्केटिंग करना बी बड़ा पसंद करदे ते बड़े सारे अवार्ड बी लेइयै औंदे शेर ए कशमीर जे कश्मीर दा मतलब खेढदे बच्चे अग्गें बधदे ते उ'नें ई जेह्का शेर ए कश्मीर अवार्ड दित्ता जंदा ते जेह्के गोल्फ खेढदे उ'नें ई बी मैडल दित्ते जंदे ते परशुराम अवार्ड ते मैडल एह् सारे स्पोर्टस आह्लें ई गै थ्होंदे न स्पोर्टस च बच्चे अग्गें बधन तां अपने माऊ बब्बै दा नांऽ रोशन करदे न बच्चे ते होर बी बड़ियां सारियां गेमां न जेह्के इत्थै खेढदे लोक जेह्का खो खो ऐ ओह् बी बड़ी इत्थै प्रसिद्ध ऐ कबड्डी होई ओह् बी बच्चे बड़े चाऽ कन्नै खेढदे ते होर कुड़ियां ताईं बी खो खो ऐ जेह्का इक प्रसिद्ध ऐ अजकल दे बच्चे बाक्सिंग बड़ी बड़ा पसंद करै दे न इत्थुआं दे बड़े बच्चे बाक्सिंग खेढने ई बी जंदे निक्के बच्चे होई गे जि'यां अंडर फोर्टीन होई गे अंडर नाइंटीन होई गे ओह् बी बड़े जंदे इत्थुआं खेढने गी ते सारे गै बच्चे चाऽ कन्नै खेढदे खेढकुद्द कुसी पसंद निं होंदा सारें ई पसंद होंदा निक्के हां लेइयै बड्डें तक सारें ई पसंद होंदा ते बुड्ढे बुड्ढे जेह्के न इत्थुआं दे उ'नें गी जैदा कबड्डी पसंद होंदी जि'यां दंगल होई गेआ इत्थै इक ओह् जेल्लै साढे़ बसाखी दा मेला लगदा तेरां अप्रैल गी ते उसदे जिसलै मेला खत्म होंदा उसदे बाद इक ओह् रक्खेआ जंदा दंगल रक्खेआ जंदा जिसी इत्थै छिंझ करियै आखदे छिंझ ते छिंझ होंदी उसदे च दो भलोआन जेह्के लड़दे न ओह् बी इत्थै बड़ा प्रसिद्ध खेढकुद्द मन्नेआ जंदा ते होर बी बड़े प्रसिद्ध न इत्थै जेह्के खेढकुद्द न ते इ'यां क्रिकेट बी बड़ा प्रसिद्ध ऐ इत्थै